पोइ साल मुंहिंजे घर में हिकिड़ो फंक्शन हुओ त हो मूंखे पंजुवीह माण्हुनि जो खाधो खाधो ठाहिणो हुओ हुनमें मूंखे मूंखे सुबुह खां मां छह वगे उथमि ऐं हुनमां जल्दी जल्दी सब सभिनि भाॼियुनि खे कटे करे सॼी त्यारी कई ज जेॾीमहिल मां त्यारी थी कया त मां बार बार घड़ी बि ॾिसां थी भई नवे वगे ताणी मूंखे स सभु कम पुरा करणा आहिनि छोजी नवे वगे महिमान अची वेंदा त मां जल्दी जल्दी सभिनि भाॼियुनि खे कटे करे ठाहिण जे लाइ सिपरी रखी ऐं भाॼी कटे करे हुन में विझी ऐं मां ॿिए कमु ॿिए गैस ते ॿियों बि कमु चाड़े छॾियों ऐं पतिले में ख़ीर

त हिनजे करे मुंहिंजो कमु जल्दी जल्दी थी वियो मूंखे इहे सॼो खाधो ठाहिण में हिकु कलाकु लॻियो मुंहिंजो कमु अठे वगे ताणी सॼो थी वियो पोइ मां मेहमान जे लाइ टेबल सजाई ऐं क्रोकरी रखे करे ऐं खाधो सॼायो थोरी देर में महिमान अचा अचणु लॻिया ऐं मां हुन खे पाणी ॾेई करे ऐं पाणी ॾेई करे पहिरियों हुननि जे लाइ नाश्तो लॻायो जेतिरी देर में हो नाश्तो खाइनि पिया मां अटो ॻोहे करे ऐं ॿियों बि कमु करे छॾियो पुड़ी ठाही करे रखी छॾी जेतिरी देर में हुननि नाश्तो कयो मां किचन में पंहिंजी सॼी त्यारी करे छॾी हिन कम में मूंखे ॿ कलाक लॻा मूंखे महिनतु करण महिनतु त मुंहिंजी लॻी लेकिन मूंखे ॾाढो सुठो लॻो छो मुंहिंजो लक्ष्य पूरे थी वियो पोइ मां थोरी देरि में खाधो लॻायो ऐं सभिनि बड़े शौक़ सां खाधो खायो ऐं सभिनि ऐं खाधो खाई करे ॾाढी तारीफ कई जिन जिन करे मूंखे पंहिंजे कमु ते ॾाढो फ़र्क़ु महसूस थियो ऐं मां समय सां सभई कम पुरा कया जे करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे